हॅलो हय उलयता आं आं आं ओके ओके सांगात आं सांगात

देव बरे करूं आं सांगात सांगात

हय पूण पयरूच सारकी केली न्ही ती पावस बंद जातकीर ती मात्शें थंय ब्रेक जाल्लें पायप लायन पूण आमच्या हांणें तें वचून कामगारांनी वचून सारकी केल्ली आनी कितें इश्यू आसा

आतां अजिबात येना तुमी रीटन दिल्या रीटन कंम्प्लेन बी दिल्या आं मात्शें वयर हय मडगांव ऑफिसान इल्लें काम आशिल्लें त्या दिसा गेल्लें हांव सो म्हाका एक सांगा तुमी एक रीटन कंम्प्लेन दितात सगलें तुमचें बाकीचें पळय वांगडी कोण आसा जावं गांवांतले जांकां जांकां त्रास जाता तांचे सगल्यांची नांवां बरोवन सायन मारून दियात सो हांव ती फोवर्ड करतां वयर न्ही उदक मेन न्ही आमचें मेन नॅसॅसिटी उदक न्ही सो सगल्यांक उदक मेन जायीच एकादें जेवणां शिवाय आमी रावपा शकतात पूण उदक हें गरजेचें सगलें कामा खातीर आमकां सो हांव ताजेर हांव स्वता तातू भितर लक्ष दितां सो तुमी एक कंम्प्लेन दियात हांव ती कंम्प्लेन फुडें व्हरता हां आनी किदें इश्यू आसा हय हय पळयतां एक तर टॅंकराची वेवस्था करतां हां जाता तशें टॅंकराची वेवस्था करता सद्द्याक हांव दिसाक एकदां करपाक शकतां मागीर जर लाँग टर्म जालो हो इश्यू जाल्यार दिसाक दोनदां उदकाची फॅसिलिटी करता तुमकां आं ओके हय आनी कितें आसा जाल्यार सांगात ओके बरें बरें आं बरें